جی ہاں بالکل میں نے کئی سفر کئے ہیں اور جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھارت کا سفر وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے جیسے دلی سے ممبئی جانا ہے تو آدمی ٹرین کا سفر کر لے مناسب ٹکٹ ہے تو یہی سلسلہ رہتا ہے جیسے یہاں سے بِہار جانا ہے امروہہ جانا ہے کہیں آس پاس کے ضلعے جہاں جانا ہے وہاں کا سفر سستا ہی ہے اور ملکوں کے مقابلے جیسے کہ باہر ہم لوگ جاتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی دبئی کے اندر ہم لوگ پہنچے تو وہاں سے اگر ہمیں کہیں دوسری جگہ جانا ہے جہاں سے ٹرین کا بھی سفر کریں یا ہم بائی روڈ کار کا سفر کریں تو اس میں کیا رہتا ہے کہ وہ مہنگا ہے کہیں کہ گھومنا پھرنا بھی مہنگا ہے بھارت میں وہ چیز سستی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا ایک عمارت سے دوسری عمارت کو دیکھنا ہے گھومنا پھرنا ہے تو وہ سستا ہے